हून इ'यां साढ़े ग्रां दे लोग जागत न ते उ'नेंगी कोई फिटनेस दी कोई जरूरत नी ऐ जां कोई जिम बिच जाने दी जरूरत नी ऐ कि जे हर कम्म घर अ जिल्लै बाड़िया अपने कम्म करदे न ते पसीना असेंगी इ'यां पानिया वांगू बगदा ऐ ते जेह्ड़ी साढ़ी जिंद होंदी ऐ बिल्कुल इ'यां फिट होंदी ऐ ते बमारियां बमुरियां ओह् बड़ियां घट्ट लगदियां असेंगी की जेहड़ी रूट्टी खाने असें कम्म करना जोरै दा कम्म करना जेल्लै ते रूट्टी बिल्कुल पची जानी ते पसीना बी आई जाना ते असेंगी मतलब कोई जिम जाने दी जरूरत नी होंदी ऐ ते बाकी स्पोर्ट्स बेच्च बी साहढ़े ग्रां दे जागत जेह्ड़े ज्यादातर निग्गर गै हुन्दे न कि जे कम्में गी पैहले